वुला पासून आमी जायते तरेच्यो वस्तू तयार करूंक शकतात जशें की तोरण तुवाले बरे बरे डिजायन शो पीस भुरग्यां खातीर बारीक बारीक क्लिपां करूंक शकता खातीर की खातीर एक की घालपा खातीर एक डिजायन करूंक शकता आनी कप बश्याचें एक टॉवेल करता तें शो पीस म्हणून दवरता बदकांचें करता बावल्यांचें करता खुबशे अश्यो वस्तू आसा की सुता पसुनूय तयार जाता आदी लोक आटये वयले तुवाले म्हणून करताले ते आनी खूब सुंदर दिसताले आतां रांगोळीच घालपाची गरज अशी ना जेवणाक काय पानाक आमी जी रांगोळी तयार करताली ती सुद्दां आतां वुला पासून तयार केल्ली मेळटा अश्यो खुबश्यो गोष्टी आसा की शो पीस म्हणून मेजार दवरतात तोरण जायते तरेचे आसा द्राक्षांचे आसा मागीर बावल्यांचे आसा आम्याच्या पानाचे तोरण करता मागीर फुलां फुलांचे करता जशे की जासवंतीचीं फुलां हाजी रो रोजां कोनी खुबशे कितें करूंक शकता जेणे करून आमी आमच्या वुलां पासून किंवा सुता पासून केल्ली कला पासून खूब उत्पन्न तयार करूंक शकता